देखिए हम सब चाय कैसे बनाते हैं चाय में पहले पानी उबालते हैं फिर उसके बाद चाय डालते हैं चाय पत्ती और फिर मरीच आदि और लौंग ओंग डालते हैं जिसको खांसी आती है उसके लिए फायदा है जैसे अजवाइन हुआ और मरिच हुआ ये सब डालते हैं तभी चाय जैसे दूध भवा दूध का चाय बनाते हैं निबुआ का चाय कितने लोग हैं नमक भी डलवा देते हैं कि नमक डाल दीजिए थोड़ा सा चाय में चाय पीने से अच्छा रहता है इसलिए हम सब चाय हर और जैसे कि ओ था हुआ ये तुलसी का पत्ती हुआ गुड़ का भी चाय बनाते हैं चीनी का भी चाय बनाते हैं चाय बनाने में हम लोग को बहुत जल्दी भी होता है बहुत देर भी जब किसी को खासी ओसी आता है तो चाय बनाने में हम लोग को देर हो जाती है हर एक सामान इकट्ठा करता है करना पड़ता है जैसे चाय भवा मरीच आदि फिर उसके बाद अदरक क्या कहते हैं अरे लौंग भवा फिर छोटकी इलाइची हुआ फिर नमक भवा ये सब डालते हैं चाय में